अज्जकल दी जेह्ड़ी जैनरेशन ऐ ना ओह् कम्म करा दे ज्यादातर ब्लाग बना दे यूट्यूब उप्पर बना दे अपने ब्लाग बनाई बनाइयै पैसा कमा दे न ते बाकी नौकरियां शौकरियां इं'दे कोल इन्नियां हैन नी हैन ते घर बैठियै बच्चे आनलाइन कम्म करदे कम्पनियां च ते बाकी यूथ जेह्ड़ा ऐ यू यूट्यूबर च ब्लाग बना दे न ते ओह्दे च गै अपना कैरियर बना दे न ओह्दे च पैसा कमा दे न अच्छी खासी कमाई करा दे न बच्चे एह्दे बिच्च ते इन्ना कोई एह्दे बिच्च इन्बैस्टमैंट नी होंदी इन्ना पैसा नी लगदा बस एह् अपने घर बैठियै गै अपने ब्लाग श्लाग बनाने होंदे न ते ब्लाग ब्लुग बनाइयै ते फेर करा दे न कम्म काज बच्चे इस तरह दे होर बच्चे इंटरनैट पर कम्म करदे न अज्जकल आनलाइन कम्म करदे न बच्चे ते इयो ऐ अज्जकल दे बच्चें दा भविश्य ते फ्युचर